ہلو کیا یہ سٹی کیب ہے جی ہاں میں ایک ٹیکسی بک کرنا چاہتا ہوں جی ہم دو ہی لوگ ہیں اس لیے آپ ہمارے لیے کسی چھوٹی سواری کا انتظام کر دیجیے جی ہاں سوئفٹ ڈیزائر چلے گی جی ہاں آپ کو کل شام چھ بجے ہمیں چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمنل سے پک کرنا ہے اور کرلا ویسٹ اسٹیشن پر ہمیں ڈراپ کرنا ہے کیا آپ وقت پر پہنچ جائیں گے جی آپ کا بہت شکریہ جلد ملتے ہیں